हलो जय झूलेलाल

हा हा घुटण ॿियों हा हा ॿीं कोई तकलीफ़ खंघि बंग अथव राति जो थिए थी कुझु सांस में तकलीफ़ हार्ट ते त बि सिरप लिखी ॾियां खंघि जी सिरप न हलंदी दवा लिखी ॾियां टेबलेट लिखी ॾियांव अच्छा ठीकु आहे ॿियो सर्दी वग़ैरह कुझु हुजे बुख़ारु घणनि ॾींहंनि खां आहे तव्हांखे हेॾो नाहे अच्छा अने घुटण में केतिरो सूर पईंदो वही सघंदा आहियो घुटण खां केतिरो सूर आहे तव्हांखे घुटण में उनजे करे बराबरि त हुन लाइ आऊं टेबलेट लिखी थी ॾियांव तव्हांखे मेडिकल मां दवा वठण जी आहे लिखी ने ॾियां थी अने इतां खां जेकी दवा आहे बुख़ारु जी शर्दी जी उहा ॾियांव थी तव्हांखे उहा खाइजो ॿ टे ॾींहं अने ॿ टे ॾींहं इहो ॿाहिरि जी दवा मेडिकल जी लिखी थी ॾियां तव्हांखे उहा खाओ भले पोइ ॾिसो केतिरो फ़र्क़ु अचे थो टे ॾींहंनि जी दवा ॾियां थी मां न फ़र्क़ु अचे त वरी तव्हां छा अचिजो मूं वटि त पोइ ॿीं दवा चेंज करे पो तव्हांखे आऊं लिखी ॾींदसि अने ॿ टे ॾींहं हींअर छाहे वातावरणु थोड़ाक हेड़ा आहिनि न भई ख़राबु वातावरणु हलनि पिया सुबुह जो बरसात थी पिए सिजु लहे मतलबि तड़को केॾीं महिल अचे पियो केॾीं महिल छा आहे त इनजे करे वातावरणु चेंज थिया आहिनि उनजे करे सभिनि जी तबियतूं हींअर अहिड़ी थी वियूं आहिनि इनकरे तव्हां ॿ टे ॾींहं आहिनि ऐं एरिया घुमी अचो थोरो वातावरणु चेंज कयो बराबरि त थोरो तबियत में अची वेंदव बुख अच्छा हा त हुनजी बि कुछ टेबलेटूं ईंदियूं आहिनि सिरप बिरप टेबलेट त उहा लिखी थी ॾियांव बुख लॻे अहिड़ी बराबरि न त उहा खाइजो अठनि ॾींहंनि जो कोर्स अथव पोइ थोरो न कुझु फ़र्क़ु पियो त मां रिपोर्ट करंदासीं भई आहे न शुगर बुगर त नाहे न तव्हांखे अच्छा हू त ठीकु आहे त पोइ आहे न तव्हां थोरो रिपोर्ट बिपोर्ट कयूं ब्लड जा हिते ॿ टे ॾींहं साईं भले तव्हां थोरो घुमी अचो त तव्हांखे इअं थोरो रिलेक्स थी वञो माइंड फ्रेश थिए तव्हांजी तबियत आहे अहिड़ी उनजे करे बराबरि न अच्छा अहिड़ो आहे अच्छा ठीकु आ भले भले तव्हां वञो भले ॿ टे दवाऊं लिखी थी ॾियां न फ़र्क़ु अचे त पोइ पाछा अचिजो अठनि ॾींहंनि खां पोइ बराबरि न ठीकु आहे जय झूलेलाल